हमारी संस्कृति में रंगोली सूर को जल अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना ऐं पूजा के लिये मंदिर जाना दरगाह जाना व्रत रोजा इस तरह के धार्मिक रिवाजों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है अगर जैसे कि इनमें से लिया जाए पूजा के लिये मंदिर जाना अगर हम लोग नई करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी उन लोगों का ध्यान उसपे आकर्सित नहीं होगा और इस प्रकार से धीरे धीरे धर्म अपना खत्म होते जाएगा जैसे कि को जनेऊ पहनना अगर आज के बच्चों को ये बताया ना जाए कि ज़नेऊ क्या चीज है कैसा क्या है अगर इस पर विशेष ध्यान ना दिया जाए तो इससे संकट में आएगा धर्म इसलिए ज़नेऊ पहनना मंंदिर जाना व्रत व्रत रखना ये सारी चीज़ें धार्मिक रिवाजों को बचाने के लिये है जैसे कि सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है कई लोगों को नई पता जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं हैं बड़े लोग होते हें मम्मी पापा होते हैं या कोई भी होता है वो सूर्य को जल अर्पित करते हैं लेकिन ये बच्चों को ये अगर ये चीज़ नई बताई गई तो धीरे धीरे इससे क्या धर्म संकट में आएगा इसलिए रीति रिवाजों का भइया बहुत ही ज़्यादा महत्व है